क'क्राझार जिल्लानि बारहावा बुंङोब्ला आंङो मोनसेल' खोथाखौ बुंनो सानो क'क्राझार जिल्लानि बारहावाखौनो आं साबसिन मोजां मोनो मानो होनोबा गुबुन जिल्लानि रुजुनायाव आं आंखौ क'क्राझार जिल्लानि बारहावाखौ सिदोब दोब गुसु मोनो आरो ओरैजाय नायबा गलपारा डिस्ट्रिक्ट आव माने गोजा हा नालाय बिसोरनि बारहावाया मानि गोलोम बोथोराव बिराद खरां जायो आरो ओरैजाय मार्च दानाव थ' बुंनोनो नांखाला बे टाइमाव बेराद मानि बिसिनाव खरां जायो आरो आमफ्राय दैबाना होनबा आंङो नैरोजा जिस्नि मायथाइयाव जेब्ला एमए फरायनो फरायगासिनोमोन बे टाइमाव एमए जोबनोसैमोन आरो बे टाइमाव होनबा मोनसे दैबानाखौ नुदों आरो क'क्राझाराव दै बानायाबो अखानि दैजोंनो जानाय आरो मानो होनोबा थांनो जायगा गैया नालाय बारा ओरैजाय क'क्राझार टावनाव बेयावनो नालानि दै फोरा जमा जानानै बेफोर दैजोंनो दै बाना जादों मोन आरो आमफ्राय क'क्राझाराव आं बोथोरनि सोलायनाय होनोबा एसे मोनबोदों मानो होनोबा दायो गारि मटरा बारा जाबाय जेब्ला आंङो उन्दै मोन बे टाइमाव बारा एफा गोलोम बोथोराव एफा गरम जायामोन आरो क'क्राझाराव माने गुबुन डिस्ट्रिक्टनि रुजुनायाव आरो दायो नैरोजा नैजिथाम मायथाइयाव आंङो एसे बोथोरनि सोलायनायखौ बांसिन जानाय मोनबोदों मानो होनोबा गारि मटरनि सालायनाय धुंआ ओंखारनाय ओरैजाय खारखाना थ' गैयानो होनबाबो बे गारि मटरनि न' बां बिल्डिं लुनाय मानाय मोजां बार माने गुसु बार फैनो खाबु मोनला बे बायदि आं एसे गोलोम बोथोराव बांद्राय गरम जानाय बायदि मोनदों लोगोसे अखा खौबो दाना गोदोनि बायदि हानाय नुनो मोनला बोथोराबो मान्सि बायदि थगायनाय बायदिसो जाबाय खोरोमो हाया बिदिनो सोलायनाय नुबाय आरो आंङो